पहिले लोग सब तऽ बहुत पहले लोग बहुत दिक्कत करय रहय खाना उना उतना नहि मिलय मकइके रोटी मड़ुआके रोटीसँ खाली अल्हुवा अल्हुवा जे मिलय ने तऽ अपना खाय लै अबके लोग मतलब ई दही उ दही मतलब खा इतना बहुत मतलब बहुत दिक्कत पहिले रहय अब इतना विकसित होइ गेलय की गाड़ी छकड़ा सब किछु आरामसँ मतलब मिल उल जाइ छीकै आओर मत पहले तऽ ने टेम्पू ओम्पू जे मिलय रहय अपना चढ़य अपना पैदल लोग भी मार्केट बजार चलि जाइ रहय बजार जाइ रहय पैदल उधरसँ भी पैदल चलि आबय रहय आब तऽ इतना विकसित भए गेलय तऽ आब मतलब आइ ई चीज बनाय ले सब्जी बनाय ले इ मुर्गी बनाय ले या मछलिये बनाय ले सब्जी पनीरेके सब्जी बनाय ले जे मतलब पहिले तऽ लोग नीम्मक रोटी खायके अपना गुजारा करि लै रहय खाय लै रहय गाड़ी उड़ी उतना नहि चलय रहय मतलब टमटम उमटम चलय रहय मतलब चलि जाइ रहय अभी तऽ आब एक मिनट लोग पैदल नहि जाइ पाबय छीकै ने गाड़ियेसँ जेबय इतना विकसित होइ गेलय ने किछु कहयके नहि की करबय करइए पड़तै की करि सब्जी उतना उतना नहि मिलय रहय अपना जे मिलय रहय अपना खाय लै आब इतना इतना विकसित भए गेल बदलाव आइ गेलय की पहिले कोमल भी भए गेलय की नहि इएह से जेबऽ हम गाड़ियेसँ जेबऽ आओर मतलब उधरोसँ गाड़ियेसँ ऐबऽ मार्केट होते चलि जाय पहिलेवला आबमे बहुत अन्तर होइ गेलय हँ पहिले मतलब मकइके रोटी मड़ुआके रोटी मतलब खाय खायके वही गुजारा करय रहय आब तऽ गहुमके होइ गेलय चावल होइ गेलय मतलब जे मिललै मतलब खाय लै आइ ई चीज खैबय उ चीज खैबय मिल जाइ रहय अभी तऽ उतना मिलबो नहि पहिले तऽ उतना मिलबो नहि करय रहय अभी पैसा बहुत पैसाके भी पहिले दिक्कत रहय अभी पैसाके उतना अभी दिक्कत नहि होइ छै लोगके कमबय छै अपना खाइ छै जएह मिलय छै अपना अच्छासँ खाइ छै रहय छै पहिलेके लोगके झक्कैत दिन जाइ रहय आइ आइ सुति आइ भूखले सुति जाइ फिर कल बनबय रहय खाना अइसे उतना अथी नहि रहय आब बहुत विकसित भए गेलय हँ सब किछुमे